سب سے پہلے میں کچن میں جاؤں گا اور دیکھوں گا کہ وہاں کون کون سا گندا برتن رکھا ہوا ہے اگر گندا برتن رکھا رہے گا تو اس کو میں اٹھا کے واش بیسن میں رکھوں گا اور اوپر سے ہلکا ہلکا پانی ڈال کے پھر ہلکا سا صابن اسکرب میں لگا کے برتن کو دھلوں گا دھلنے کے بعد اس کے بعد اس کو تین مرتبہ چار مرتبہ صحیح سے پانی سے صاف کر کے اسٹینڈ پہ رکھوں گا جو کچن میں اسٹینڈ ہے تو اس پہ رکھوں گا تاکہ اس میں جو پانی لگا ہوا ہے وہ صاف ہو وہ نکل جائے جھڑ جائے میں تیل والے برتن صاف کرنے کے لیے ویم صابن استعمال کرتا ہوں برتن دھلنے والے صابن آتا ہے ویم وہی استعمال کرتا ہوں